खेळा मैदानार चडशें लोक खूब येतात गेम पोवपाक त्या खातीर एकशें चोव्वेचाळीस हो कायदो लागू आसता म्हणजे हिंसा जय जाता चड लोक इन्वोल्व आसतात त्या खातीर एकशें चोव्वेचाळीस कायदो हो लागू आसा तशेंच बाकीची सेक्यूरीटी पोवपाक सेक्युरीटी मनीस दवरलेले आसता पुलीस पर्सनल हे आफयल्ले आसता एक एकदां जशे सिटुएशन आसता ते पोळोन पुलीसुय आफयल्ले आसतात कित्याक कसली गेम आसा कितें आसा त्या प्रमाणे त्या हेज्या प्रमाणे लोकांक पुलिसांक सेक्युरीटी हे सगलें तयार केल्ले आसता